جی ہاں میرا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے بجلی کی کٹوتی کے دوران میں کام نہیں کر سکتا اور مجھے عارضی طور پر بند کرنا پڑتا ہے بجلی کی کٹوتی کے دوران روشنی کے لیے مختلف اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ جنیریٹر بجلی کی کٹوتی کے دوران جنیریٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے انور انوٹر انورٹر بیٹری میں جمع شدہ توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بجلی فراہم کرتا ہے سولر پینل سورج کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے مختصر وقت کے لیے بجلی کی فراہمی یقینی بناتا ہے ریچارج ایبل لائٹس اور بیٹری بیٹریز چھوٹی اور بڑی ریچارج ایبل لائٹس استعمال کی جا سکتی ہے